इंदिरा नगर गोमती नगर आलमबाग लालबाग चौक हजरत गंज अमोसी राजा जी पुरम अलीगंज महानगर निशादगंज मुरली नगर जानकी पुरम मौलवी गंज अमीनाबाद केसरबाग चार बाग मानस एंकलेव जानकी पुरम